آج ہم جو ہے گیس گیس سٹرو کے بارے میں بات کریں گے گیس سٹرو یہ کیا ہے اس کے بہت سارے پازیٹیو پازیٹیو ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ نیگیٹیو بھی ہے میرا ایکسپیرینس تو پازیٹیو ایکسپیرینس کیا ہے یہ اس کے دو چولہے رہتے ہیں نا تو اس میں کچھ بھی اپن آسانی سے پکا لے سکتے لائک اس سے پہلے اپن لکڑی کے چولہے یہ وہ یوز کرتے تھے اب اس سے کیا ہے اپنے کو آسانی ہو گئی ایسے لائٹر لو سلگاؤ کچھ بھی دو منٹ بعد پکاؤ آ جاؤ جیسا کہ اپن کو اپن کچھ بھی جلدی پکنا ہے تو اسپیڈ کر سکتے ہو نہیں تھوڑا کم پہ پکانا ہے تو کم کر لے سکتے لو فلیم بھی کر لے سکتے ہائی فلیم بھی کر لے سکتے تو اس اچھا جلدی کم ٹائم میں پک جاتا کچھ بھی کسی کو بھی ایمرجنسی ہوتی لائک ہمارے گھر پہ ایک دفعہ مہمان آئے تھے کیا کروں کیا کروں بول کے میں سوچ رہی تھی لیکن ہمارے چولہے بہت فاسٹ تھے جلدی جلدی چار چولہا کا چولہا ہے میرے پاس جلدی جلدی پکا دی چار ایک چولہے پہ کھانا رکھ دی ایک چولہے پہ سالن رکھ دی دوسرے چولہے پہ جو ہے سو ایک میٹھائی کا رکھ میٹھا بنا دی اور دوسرے چولہے پہ جو ہے ان لوگوں کے واسطے پہلے چائے بنا کے دے دی فسٹ راؤنڈ اور اس کے بعد سب کچھ کر لے سکتے بھائی ایک ہی چولہا رہا تو اگر لکڑی کا چولہا ہے اپن یوز کریں تو اس پہ پہلے ایک پکاؤ پھر دوسرا پکاؤ پھر تیسرا پکاؤ ایسا ایسا رہتا اس میں اپنا جو ہے سو ٹائم بھی ٹائم کی بھی سیونگ ہو جاتی یہ گیس کے چولہے پہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو ہے نا بہت سارے ڈینجر زونس بھی اپنے کو فیس کرنا پڑتا لائک چھوٹے بچے اپن اپنے پاس جو رہتے ان لوگ کو اس کے پاس جانے نہیں دینا وہ ان لوگ سے دور رکھنا یہ چولہے اور ریگولیٹر اگر نہیں مل رہا ہے کہیں تو کیا کرنا ہے ریگولیٹر نیچے سے آف کر لے کے چلے جانا اور اس میں تو سلنڈر اچ نکال دے کے بازو میں رکھ دے کے یہاں ہاں ایسا کرنے سے کیا ہوتا کبھی کبھی اپن انفارچونیٹلی ایسا ہونے ہونے کے چانسیز رہتا اپن نہیں دیکھتے کچھ بھی نہیں کرتے ایسے ہی چلے آتے کچھ بھی کہیں سے بھی تھوڑی بھی فلیم آ گئی تو ختم پورا سلنڈر برسٹ ہو جاتا گھر میں پوری آگ لگ جاتی ویسا نہیں کرنا اب تو ایسے ہونے کے زیادہ چانسیز رہتے تو اپن اس کو پازیٹیو کے ساتھ ساتھ نیگیٹیو بھی ہے جہاں اچھا ہے اچھائی ہے اس کے ساتھ ساتھ برائی بھی ہے تو دیکھ سمجھ کے کرنا پڑتا بچوں کے تو خاص کر کے یہ چلڈرن سے دور رکھنا اور اپن بھی دور رہنا اور لائک گیس کیروسن یہ وہ رہتا نا وہ کیروسن کو بھی اس سے دور ہٹا کے رکھنا ایسڈس وغیرہ اینڈ آل اپن چیزوں کو کچنس میں لگانے کی کیا رہتی یہ سب چیزوں کو بھی دور رکھنا